हँ हमरा हमरा पुछबाक रहऽ जे कोविड टीकाकरणके लऽ कऽ ने कतऽ इमहर कोनो सेन्टर अछि जतऽ हम वेक्सिनेशन भऽ सकैत छी आ कि वेक्सिनेशनके करबा सकैत छी कतहुँ

अच्छा हमरा ई पुछबाक अछि एक सेकण्ड एक सेकण्ड हमरा हमरा ई चीज पुछबाक रहै जे वेक्सिनेशन ला जखन हम जायब तऽ हमरा की की लऽ कऽ जयबाक छै जेना एकटा होइत छै ने कि वेक्सिनेशन जब हम जाइत छलहुँ तऽ एकटा सुविधा होइत छलै ई एकटा होइत छै ने कागज पत्तर सब रिलेटेड जेना डॉक्यूमेंट वगैरह जकरा कहैत छियै ने तऽ ओ सबमे हम की लऽ की की लऽ कऽ जायब की हमर वेक्सिनेशन बिना रुकावटके भऽ जा तऽ एक सेकण्ड तऽ आरोग्य सेतु जे छलै तऽ आरोग्य सेतुसँ ने यदि हमरा कोनो कोविड नाइनटीनसँ रिलेटेड कोनो भी चीज के बारेमे हमरा जानकारी चाही तऽ हमरा ओ कोविड आरोग्य सेतुसँ उपलब्ध होयत जेना यदि हमरा वेक्सिनेशन करबाक जयबाक अछि तऽ एहन नहि कि हम ओतऽ जाइ आरो मतलब हुनकर वेक्सीन खतम भऽ जायत एहन टाइपके कोनो दिकक्त हेतै हेतै तऽ आर एकटा सुझाव हमर हमर सबहक उम्रक जेना की अठारह अठारह उन्नैस बरखक बच्चाके लेल कोन वैक्सीन जादा उपयुक्त होयत जेनाकि सुनलहुँ हँ सुनऽमे आयल यऽ जेनाकि कोवेक्सीन आयल हंँ आरो कोविशिल्ड आयल हँ बहुत प्रकारक विभिन्न प्रकारके वेक्सीन अछि जे जे बाजारमे अछि तऽ हमरा हमरा सबहक लेल कोन नीक बेसी बढ़िआँ होयत